دلی کے پکوان میں سب سے جو مشہور جس نے شہرت حاصل کی ہے وہ نہاری روٹی نے کی ہے دوسرے نمبر پہ یہاں کے پکوان میں کچوری اور جو ہے آپ کا دہی بھلے اور فالودہ اور دال مکھنی یہ تمام چیزیں یہاں پہ کھائی جاتی ہیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں کھائی جاتی ہیں لیکن اس کو کھانے کے لیے خاص جگہ جو ہے اس کے ملنے کی جو وہ تو جامع مسجد ہے اور باڑہ ہے اور جو ہے باقی تمام جگہوں پہ اوکھلا اور سیلم پور جعفرآباد ان تمام جگہوں پہ بنتا ہے اور کھاتے ہیں اور بآسانی اس کے جو مسالے جات ہیں وہ بآسانی ہر جگہ پہ کرانے کی دکان پہ مل جاتے ہیں